आइ जी एस होटल मां थो ॻाल्हायां हा मां राज रेस्टोरेंट मां थो ॻाल्हायां हा तव्हां असांजे होटल में रहियल आहियो हा हा ॿुधायो न त तव्हांखे छा खपे घणा ॼणा आहियो तव्हां अठ ॼणा आहियो हा हा हा हा तव्हांखे सभु क़िस्म जो पराठो मिली वेंदो सुबुह जो नाश्ते में ॾही कोकी मिली वेंदव दाल पकवान मिलंदव सीरो मालपुड़ो मिलंदव ॿियो जेको तव्हां चवंदो ठई वेंदो हा हा मिली वेंदो दाल ॾोढो बि मिलंदव

ठीकु आहे सुबुहु दाल पकवान अथव मिर्चाई पकौड़ा अथव ठीकु आहे दाल पकवान ठीकु आहे ठीकु आहे जी

हा हा आहे न ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं सभु कीअं हुजनि मिर्च मिर्च कीअं हुजनि

ऐं कोकी जेका आहे उहा देसी गिह में खपे की बटर खपे ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं ॿारनि जे लाइ बसरु बसरु अलॻि सां खपे न दाल पकवाननि में छो त ॿार बसरु न खाईंदा आहिनि चटणी न खाईंदा आहिनि की कीअं खाईंदा आहिनि कि कीअं खाईंदा आहिनि तव्हांखे मां ॼो सेपरेट ॾींदुमि जीअं तव्हां इहो करे सघंदा आहियो ठीकु आहे न हा हा तव्हां खे तव्हां हिकु दफ़ो खाली टेस्ट करे ॾिसो खाई ॾिसो असांजो खाधो तव्हांखे जाम वणंदो ऐं तव्हां हमेशह चवंदौ की पोइ मां हिते ही नाश्तो कयां रोटी खावां हिते ई हा हा हा हा ऐं ऑर्डर ॾियणो आहे कुझु राति जे नाश्ते जो शाम जे नाश्ते में अथव इडली मेंदू वड़ा ऐं छोला पेटिज़ पाव भाजी पानी पूरी छोला पेटिज़ आहे पानी पूरी आहे जेको तव्हां चवंदो थी वेंदो शाम ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा ठीकु आहे ओके ओके हा